हां जी हां जी हां जी हां जी

हा पर हां जी हा जी इहो हा इहे ऐतिरे लाइ त डिलेवरी न थी सघंदी भेण थोरो वधीक लिखाईंदव त पोइ अञा डिलेवरी बोय अची सघंदो गजरुनि जो हलवो ऐं काजू कतरी ॿियो अन संदसि इहे केसर पेड़ा चिको फीड में श्रीखंड जेको बि चओ सभु रखंदा आहियूं साढा चार सौ रुपिया हलो हां जी जी श्रीखंड श्रीखंड श्रीखंड हा श्रीखंड ॾाढो मस्तु ईंदो अथव पिस्ता बदाम जो मस्तु अथव ॿियो हिकु केसर वारो बि अथव पिस्ता बदाम वारो बि अथव पोइ जेको तव्हां चओ टेस्ट ॾाढी सुठी अथव खाईंदव रोज़ु चवंदव इअं त मूंखे खे चोथें अठें ॾींहुं ज़रूरु घुराईंदव इन जे हिसाबु सां ठीकु आहे ॿियो हा सभु थी वेंदुव पर डीलेवरीअ वारो आहे न पंजाह रुपिया एकस्टा वठंदुव उनमें बिल बि मोकिलींदीमांव त तव्हां भले गूगल पे कयो या डिलेवरी बॉय खे ॾियो पेमेंट तव्हांखे जीअं सही लॻे ठीकु आहे सॼो बिल मोकिलींदीमांव ठीकु आहे जी जी हा माना टोटल थींदव पंजवीह सौ जेतिरो थी वेंदुव हां जी थैंक यू जी जी ठीकु आहे हा ओके हां जी थैंक यू